हांव पेंटींग स्टार्ट करतना पयली सिनरी काडटा आनी तातूंत थोडे नेचरूय नेचराचेय पेंटींग घालता आनी रफ स्केच करून आनी थोडे फावो तीं पेंटींग करून म्हजें पेंटींग कंप्लीट करता